हा मूंखे आहे न हा तव्हांजो रेफरंस मिलियो आहे मुंहिंजी हिकु भेण आए उन मूंखे चयाईं कि तव्हां ड्रेसूं वग़ैरह ॾाढियूं सुठियूं सुबंदा आहियो ऐं मूंखे आहे न मुंहिंजे घर में शादी आहे त ब्लाउज वग़ैरह बि सुबाहिणो आहे ऐं ॿ टे ड्रेसियूं सुबाहिणियूं आहिनि त तव्हांंजो चार्ज ॿुधायो थोरा नमूना ॿुधायो ऐं तव्हां किथे रहंदा आहियो उहो ॿुधायो त मां उन प्रमाणे कीअं अथव माना ड्रेसुनि जे हिसाबु सां चार्ज कीअं अथव ऐं ब्लाउज़ जो चार्ज कीअं अथव ॿुधायो त पोइ आ ओ थोरो तव्हां डिस्कांउट बि मूंखे करे ॾींदव त पोइ असांजे घर में बि चवांव थी मुंहिंजी शादी आहे त उन प्रमाणे मुंहिंजा ॿिया बि ड्रेस कढी तव्हांखे सुबाहिणु ॾियांव थोरा फिटिंग जा कपिड़ा आहिनि त तव्हां मूंखे सभिनि जा अलॻि अलॻि चार्ज ॿुधायो त मूंखे हुन प्रमाणे थोरी ख़बर पए फिनिशिंग कीअं हूंदी ऐं मुंहिंजी आहे न कम में बि थोरो इअं मूंखे सफ़ाई खपे ऐं प्लस मेन हं थोरा ड्रेस भले तव्हां हाणे मूंखे थोरा ड्रेस माना हाणे सुबी ॾियो या मां शादीअ खां पोइ वेंदमि त तव्हां मूंखे सुठे नमूने मूंखे आहे न हा भई करे ॾींदव नी त मूंखे हुन प्रमाणे रहंदो